से जानुवारि नैरोजा नैजिथाम नैजिबा दिसेम्ब'र नैरोजा नैजिनै जिसे नभेम्ब'र जिगुजौ गुजिसे थाम जुन नैरोजा बा नै आगष्ट नैरोजा से